अभी प्राकृतिक आपदा देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा अभी केदारनाथ में कुछ दिन पहले की बात है बाढ़ आ गई थी बादल फटने की वजह से कई मलबे दब गए थे कई लोगों की मौत हो गई थी कई लोग घायल हो गए थे ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है आज केस क़रीबन सात आठ साल पहले की बात है सत्र दो हज़ार तेरह की बात है उसमें बाढ़ आने की वजह से कई घर टूटे कई मकान टूटे कई मलबे दबे इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी कि कई सैक हज़ारों से ज़्यादा सैकड़ों में या हज़ारों में लोग मारे गए कई लोग घायल हुए इससे प्राकृतिक आपदा से बहुत ज़्यादा हमको नुक़सान हुआ और क्या बोलते हैं अभी देखा जाए तो दो हज़ार आज के कई साल पहले दो हज़ार की बात है गुजरात में सूनामी आई थी इससें हमारे पर्यावरण पर भी बहुत ग़लत असर हुआ था इसमें हमारा नुक़सान भी होता है किसानों का भी नुक़सान होता है फसल नुक़सान होते हैं जानवर में भी नुक़सान होता है और क्या बोलते हैं घर भी अगर जब कई तरिक़े से बाढ़ बाढ़ अचानक बाढ़ आ जाए तूफान आ जाए जिसकी झोंपड़ियाँ रहती हैं झोपड़ियाँ गिर जाती हैं पेड़ गिर जाते हैं तो उसमें भी लोग झोपड़ियों पर जब पेड़ गिरते हैं तो उसमें भी अगर झोपड़ी के अंदर भी इंसान रहते हैं उससे भी उनका बहुत ज़्यादा हानी होता है जानवर भी ख़त्म हो जाते हैं इंसान भी ख़त्म हो जाते हैं और जो घर की बर्बादी होती है होती है और अभी देखा जाए भूकंप भी आया था आज से क़रीबन चार पाँच साल पहले भूकंप आया था कई घर गिरे थे धरती की कंपन की वजह से और जो घरों में जो व्यक्ति रहते थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी और इससे हमारा नुक़सान ही हुआ इस नुक़सान यह हुआ कि जनसंख्या में भी कमी आई दूसरी बात बेवजह लोग मारे गए मासूम लोग छोटे छोटे बच्चे गर्भवती महिलाएँ बुज़ुर्ग पेसेन्ट जो रहते थे हॉस्पिटल में पेसेन्ट रहते थे वे भी बेचारे बिना वजह के मारे गए इससे हमारा प्राकृतिक आपदा जो पर्यावरणीय घटना है इसे हमारा बहुत ही नुक़सान होता है और नुक़सान के साथ साथ हाँ इतनी ज़्यादा मतलब की हद से ज़्यादा मृत्यु समान पीड़ा भी होती है मासूम लोग को देख अपने आँखों के सामने देखते हुए मारे गए हैं छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर रहता है जो लेकिन वे भी बेचारे इसी पर्यावरण की घटना में मारे जाते हैं और अभी देखा जाए हाल में ही दुबई में कहीं बाहर का नहीं है कहीं दुबई में ही थोड़े दिन के पहले की बात है हद से ज़्यादा बाढ़ आ गई थी उसमें भी कई घर तबाह हो गए थे आधा शहर उसमें डूब गया कई लोग मारे गए अभी बंबई में देखा जाए मुंबई में भी यही हाल हुआ था बांद्रा बीच में पहले की बात है उसमें भी तूफान आया कई मलबे गिरे कई बिल्डिंगें गिरे कई होल्डिंग गिरी होल्डिंग गिरने की वजह से होल्डिंग जब पेट्रोल पम्प पर गिरी तो उसमें भी कई लोग मारे गए थे कई लोग घायल हुए थे मासूम मारे गए बेज़ुबान मारे गए पेट्रोल पम्प गिरी उसमें आग भी लगा इसे प जब आपदा होती है तो क्या बोलते हैं प्राकृतिक आपदा से हमारा बहुत ही नुक़सान होता है इससे हमें ब कोई भी इसका उपाय भी नहीं है कि प्राकृतिक आपदा से बचा जाया सके क्योंकि अगर मानो आपदा रहे तो इंसान कोशिश भी कर सकता है परंतु जब क्या बोलते हैं प्राकृतिक आपदा है प्राकृतिक आपदा से हमें कोई भी नहीं बचा सकता है सिवाए ईश्वर ईश्वर ही है जो हमें प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं लेकिन लोगों का ना यह भी रहता है प्राकृतिक आपदा इसलिए आती है जो पापी लोग हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है अभी केदारनाथ में हुआ था दो हज़ार तेरह में बादल फटा था भगवान भोलेनाथ के मंदिर छोड़कर और सब कुछ वहाँ पर तबाह हो गया था कितने लोग मारे गए थे कितने लोग दब गए थे कितने लोगों को लास तक नहीं मिली थी कितने लोग घायल हुए थे कितने छोटे छोटे बच्चे कितने छोटे छोटे मासूम और वहाँ पर बुज़ुर्ग जो भी थे कोई बचा नहीं आधे लोग बचे आधे लोग मारे गए आधे लोग घायल हुए आधे लोग वहीं गुम हो गए उनका आज तक बॉडी का पता नहीं चला प्राकृतिक आपदा जब भी आती है बहुत ही ख़तरनाक आती है और हमारा हद से ज़्यादा नुक़सान करके ही जाती है और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारा नुक़सान ना हुआ जब भी प्राकृतिक आपदा आई है हद से ज़्यादा सीमा पार करके हमारा नुक़सान हुआ है अभी देखा जाए आज के समय में आपदा ही है प्राकृतिक आपदा एक प्रकार से देखा जाए यह गर्मी आपदा ही है इसमें कई लोग बेज़ुबान जो हैं गर्मी से पीड़ित होकर उनको कालरा उनको कुछ भी हो रहा है कालरा जैसी बीमारी हो रही है हैज़ा जिसको बोलते हैं हैज़ा जैसी बीमारी हो रही है यह भी एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा ही है गर्मी इतनी भीषण गर्मी पद रही है भीषण गर्मी में लोग क्या करें पहली बात ना तो बारिश हो रही है ना तो हवा चल रही है यदि हवा चलती भी है तो ठंडक नहीं रहती है उसमें पूरा ज़हरीली हवा है प्राकृतिक आपदा आए ना क्यों आए पेड़ों को जब इंसान पेड़ लगाने की बजाए पेड़ काट रहे हैं वही इंसान पेड़ काटने के बजाए जब पेड़ काटने जाता है तो बोलता है कि थोड़ी देर इसी छाँव में बाइठ जाए धूप कम हो जाएगी तब हम पेड़ काटेंगे सोचो वही पेड़ काटने गए हो उसी पेड़ के नीचे तुम बोल रहे हो कि क्या बोलते हो थोड़ी देर और बैठ जाए तुम्हारा कैसा मन है कि हम उसी में बैठ रहे हैं उसी को काट रहे हैं तुम्हारा हृदय थोड़ा भी तुम्हें अंदर समझ में नहीं है कि हम उसी को अगर काट देंगे अगर हम फिर कभी हवा लेने आएंगे फिर भी धूप लेने आएंगे तो कहाँ से होगा इसीलिए प्राकृतिप आपदा से अगर बचना है तो हमें पहली बात तो पेड़ लगाना है यदि पेड़ लगा लोग यह भी कहते हैं कि अगर प्राकृतिक आपदा आएगी पेड़ लगा देंगे तो हमारा नुक़सान हो कैसे नुक़सान होगा वह बाद की बात है लेकिन कम से कम हम लोग जो ज़हरीली हवा खा रहे हैं इ ज़हरीली हवा से तो बचेंगे लोग आज लोग अपने घरों में ए सी लगावा ले रहे हैं ए सी लगवाने से सिर्फ एक को हवा मिलेगी लेकिन अगर हम हव पेड़ लगवा देंगे तो पूरे इंडिया को मिले अगर एक एक हमारे भारत की जनसंख्या एक सौ चालीस करोड़ हैं एक सौ चालीस करोड़ में अगर एक करोड़ चालीस करोड़ है उसमें अगर एक एक पेड़ लगे तो कितना पेड़ हुआ अगर वही लोग सब की थिंकिंग एक जैसी हो जाएगी तो हमारा भारत सुधर जाएगा सुधर क्या जाएगा क्योंकि एक के स सोचने से कुछ होगा नहीं ए सी हाँ अच्छी बात है ए सी आप लगवा रहे हैं तो आप अपने लिए लगवा रहे हैं लेकिन अगर हमें एक पेड़ डे हर साल एक पेड़ लगाएंगे तो उससे हमारा भारत कितना विकास होगा प्राकृतिक आपदा से अगर हमें बचना है तो कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बिना किए कुछ भी होगा नहीं पहली बात और दूसरी बात प्राकृतिक आपदा अगर आ भी रही है जैसे सुनामी हुआ भूस्खलन हुआ बाढ़ हुआ इससे हमारे पास बचने का कोई भी नहीं है हमें बचा सकती है तो सिर्फ प्रा ईश्वर ही बचा सकते हैं प्राकृतिक ही बचा सकती है और दूसरा हमारे पास कोई चांस ही नहीं है